सिंधी भाषा असां पंहिंजे घरे मां ई सिखी मिठड़ी अम्मा खां सिखी ऐं सुठी भाषा आहे इस्कूलनि में बि असां सिंधी पढ़ी असांखे भाषा जो अनुभव ॾाढो सुठो आहे ॾाढो बढ़िया आहे